जोंनि गामियाव खर' साबोला सिखिटसा खालामनो थाखाय गोबां मुलिफोर बानायनानै जोङो होनाय जायो जोंहा गोदोनिफ्रायनो आबै आबैमोननि दिननिफ्रायनो जोंहा इसे इनै खर' सानाय एबा लोमजानाय बेफोरनि मुलिफोरखौ होनो थाखाय जोंहा गोबां खांनानै आयुरभेदिक एबा बिफां लायफांनि बेन्दों बेफोरखौ देग्लिनानै जोंहा भर'म होनाय जायो जोङो इसे इनै लोमजानाय एबा खर' सानायफोरखौ जोङो गामिनि हस्पिटेल एबा एरियानि हस्पिटेलआव लाङालासेनो जोंहा न'आवनो बेन्दों बेनला मुलिफोर खांनानै जोंहा देग्लिनानै जेरै लेवा बेन्दोंखौ जों होयो आमफ्राय गोबां मुलिफोर खांनानै जों होयो सफारि बिजौ होयो थाइजौ गोरलै होयो बिदिनो सफारि बिजौ होयो आमफ्राय फुल दावदैनि बिलाइ गोरलैखौ होयो बेफोरखौ देग्लिनानैनो गोबां मुलिफोरखौ खांनानै देग्लिनानै खर'आव इसे थालो आव हनानै भर'म होबानो जोंनि इसे इनै खर' सानाय बेफोरनि सिखिथसाफोरखौ जोङो गामि एरिया एबा जोङो हस्पिटालआव लाङालासेनो गोदोनि गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनि बिथोन होबोनाय एबा थिन्नाय बिसोरनो मावबोनाय हिसाबै जों बेखौ सोलोङै सोलोङै सोलोंबोनानै जोङो दिनैसिम बे सिखितसाखौ जोङो गामि ओनसोलावनो जोङो लानाय बेबस्टाखौ खालामनो हागासिनो दङ